आं गस्ला सार्टनिखौ साबसिन मोजां मोनो दा बिनिनो आं दाखालि अनलाइनाव गस्ला अर्डार सार्टखौ खालामदोंमोन दा बेयो मोजां कुवालिटिया सुबाबो खाराखै आरोखि रंफोरा फेसिलिटिया बिराद मोजाङानोमोन